उपभोक्ता टिकाऊ और नैतिक पशुपालन प्रथाओं का समर्थन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आजकल लोग गाँव से शाहरो में आ रहे हैं और गाँव से जो पशुपालन है वो ज़्यादातर खत्म होता ही जा रहा है क्योंकि सारे जो लोग हैं वो सब शहरो की ओर भाग रहें हैं और इस तरह इस तरीके से आने से जो शहरों के लोगों का जीवन यापन कैसे होगा बिना बिना फसल फसल करें बिना पशुपालन करें हम लोगों को कुछ भी चीज नहीं मिल सकती है पर लोग आजकल ये समझ नहीं रहें क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग शहरों के तरफ भाग रहे हैं गाँव में लोगों को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है सरकार ने इतनी सारी योजनाएँ बना रखी हैं लेकिन कुछ योजनाओं का लाभ उन किसानों को नहीं मिल पा रहा है जो अपना पशुपालन या फिर खेती वगैरह जो भी कर रहे हैं उनको इस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है इस वजह वो उनका मन इस चीज से हटता जा रहा है क्योंकि पशुपालन करना और मछली पालन ये सारी चीज़ें वो गाँव वाले मांगते हैं लेकिन गवर्मेंट सरकार उनको ये सारी चीज़ें देती है लेकिन हर एक आदमी को नहीं मिल पाता है ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है इस इस तरीके से लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है